गामियारि ओनसोलाव आबादारिफ्रा मा मा जेंनाफोरजों मोगा मोगि जायो होन्नानै बुङोबा सिगाङावनो आं सानो सोलोंथाइ अर्थात त्रेनिं जोंनि गोबां लेखा रोङै आबादारिफोर दं बिथांमोनहा मा आबादफोरखौ माबोरै खालामनांगौ गाव हारसिङै बेफोरखौ मोजाङै सोलोंनानै एबा रोंनानै थाया बेनिखायनो एग्रिकाल्चार दिपार्तमेन्तिनिफ्राय जुदि लेखा रोङै जोंनि गामि सिङाव थाग्रा गरिब गुन्द्रा सुबुंफोरखौ जुदि प्रपार चेनेलनि गेजेरजों जुदि गामि गामि जुदि बिसो बिथांमोनखौ फोरोंथाइ होनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव आबादाव मोनसे आबुं मोनसे सोलायनायखौ फैगोन होन्नानै आंहा मिजिंथिदों एबा बेखौ हयत' मुलुगनि साफ्रोमबो सुबुंआनो बुंगोन जों नुनो मोनदों सरकारनिफ्राय बेफोरबादि गोबां रोखोमनि हाबाफारिफोर लायोबाबो नाथाय बियो मोगथांआव जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनाखै जायनि थाखाय जोंनि गामि सिङाव थानाय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरा बोसोराव खेबसेल' आबाद मावनानै गुबुन सिजोनफोराव बिथांमोनहा ओरैनो जिरायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि गुबै जाहोना हयत' जानो हागौ जोंनाव एरिगेसन चेनेलफोर जाम्फै दंग'फोर गैयिनि थाखायबो बेबायदि खेबसेल' आबाद मावनानै जोङो दैज्लांनि खालि अखाजोंल' जों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय जोङो रांखान्थियारि बिथिंआव जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां सुबुंखौ जोङो गोग्लैसोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाय होनाय बायदि रोखोमनि जे आबादाव नांगौ जानाय जे आइजें आयलाफोर जेरै त्रेक्तरनिफ्राय लानानै पावार तिलार सेल' मिसिन बेबायदिनो आबादाव सारग्रा बायदि रोखोमनि हासार बेनि अनगायै हा फुरुंग्रा बायदि रोखोमनि आयजेंफोर दा बेफोरबायदिखौ जोङो सरखारनिफ्राय नांगौ बायदियै आबादारिफ्रा मोनैनि थाखायबो जोंनि आबादारिफ्रा गोग्लैसोनानै दं होन्नानै आंहा मोनसे गोथौ फोथायनाय दं दा जुदि जोङो गामियारि मानसिफोरखौ जुदि सायन्तिफिक मेथदजों जुदि जों आबाद मावनायनि जुदि जों फोरोंथाइ खौ होनो हायोब्ला बेयो जोंनि गेजेराव बे जेंनाया सुस्रांजागोन होन्नानै आं सानो आरो सरखारनिफ्राय जुदि बेबायदि दुब्लिफ्राव लांनाय दंग' बान्दोफोरखौ जुदि थि खालामनानै होयोब्ला दै हमथानायनै आबाद थिलियाव सोनाय आरो आबाद थिलियाव दै रानहरनाय बेबायदि दंग'बान्दोफोरखौ खालामोबा गामि ओनसोलाव आबादारिफोरनि जेंनाया सुस्रांजागोन होन्नानै जों बुंनो हायो आरो बेल' नङा सरखारनिफ्राय

जेबायदि हाबाफारि लानांगौ जेरै आबादारिफ्रा आबाद दिहुन्नानै बेखौ फान्नायनि बिथिंआव दोनै जोंनो बाजार नांगौ मार्केत दा बेखौ जुदि जोङो गोर्लै राहाजोंनो सरकारा बायनाय एबा फान्नायनि फान्नो मोन्नायनि राहा खालामनानै होयोबा बायदि रोखोमनि जेथो गोनां माखासे प्रसेसफोर खालामाबालानो जुदि सरकारा थोंजों माइखौ फान्नाय एबा बायनाय खालामोबा बाहाय जोंनि आबादारिफ्रा गोहोम गोबां मुलाम्फा जागोन होन्नानै आंहा फोथायनाय दं आरो दा जों आथिखालाव आसाम सरकारखौ माइ बायनायखौ नुदोंब्लाबो नाथाय बेहाय गोबां प्रसेस दं जायनि थाखाय जोंनि गामियारि गरिब गुन्द्रा मानसिफोरा गोबां हा गैयिनि थाखाय सारि पास दस बिगा हा थानाय मानसिफोरा गुबुनजोंसो हरफानानै दिनै बेबायदि बेसेनगोसा दामाव माइ फान्नो मोन्नायनि जोङो खाबुखौ मोनदों बेनि सोलायै आगोलनि समफ्रावथ' जेरै जों सारिस' पास्स' ताखाल' मन फान्नो गोनां जायोमोन दा बेनिखायनो सरखारा जुदि बेबादि माइ बायनायनि राहाखौ लाबायबा थारैनो गोर्लै मोनसे राहानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि आबादारिफ्रा माइखौ फान्नो हायो आरो गावनि जिउ खुंनायाव जाहाथे मोजां मोनसे मुलाम्फा जायो बेनि राहाखौ लायोब्ला निच्चय जोंनि गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरनि जेंनाया हानद्रेद पार्सेन्त सुस्रांजागोन होन्नानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं